पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह इकटीह मार्च उणिवीह सौ टेहतरि इकवीह नवंबर उणिवीह सौ छाहठि चारि जनवरी उणिवीह सौ छियानवे नव फेबररी उणिवीह सौ अठानवे